ہمارے مذہب کی ایک بہت ہی مشہور کتاب جو قرآن مجید ہے وہ ابھی بھی اِس دنیا میں موجود ہے اور وہ چودہ سو سال پہلے اِس دنیا میں نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور ابھی بھی اِس دنیا میں موجود ہے اور وہ تا قیامت اِس دنیا میں موجود رہے گی اللہ تعالیٰ نے اُس کے حفاظت کی ذمے داری خود اپنے ہاتھ لی ہے بہت سی دوسری قوم یہود و نصاریٰ اور کافر مشرکین نے اُس قرآن کو جلانے اور ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اُن سب کی کوششیں ناکام رہی ہیں کیوں کہ اُن سب کی کوششیں بِلا وجہ تھی اور ایک حق کو مٹانے کی کوشش تھی اِس قرآن میں بہت سی علامت اور بہت سی نشانیاں موجود ہیں اِس میں قرآن کی بہت سی نشانیاں اور قرآن کی یہ اُس میں قیامت کی بہت سی علامات موجود ہیں اِس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گُزاری ہوئی زندگی کے بارے میں اور اُن پہ اُن کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اُن کا تا اُن کا پورا معاشرہ اُن کا گھرانہ اور بھی بہت سے کے بہت سے واقعات جنگ کے واقعات اور صحابہ کے زندگی کے طرز اور جو قوم نافرمان تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی تھی اور اُن پر جو عذاب نازل ہُوا اور بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں پر جو جو عذاب نازل ہُوا اُن سب کا ذکر بارہا اِس قرآن مجید میں آیا ہے اِس قرآن کریم کی آیت خود اِس بات کو کہتی ہے کہ یہ قرآن کریم اور جو دیکھ کے پڑھتا جو دیکھ پڑھنے والا جو عقل والے ہیں وہ سمجھ دار ہیں وہ سمجھتے ہیں اِس کو اور جن کو عقلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے جن کے عقلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے اُن کے لیے اِس میں کچھ نہیں ہے وہ لوگ نصحیت اِس سے حاصل نہیں کرتے ہیں اِسی طرح اور بھی بہت سے واقعات اِس قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں یہ مذہب ہی یہ ہمارے مذہب اِسلام کے بہت ہی بہت ہی نمایاں اور سب سے عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اِس کو مانا جاتا ہے اللہ تا اِسی کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں